पाणी असांजी ज़िंदगीअ जे लाइ ज़रूरी शइ आहे पर इहो पाणी अगरि गंदो हुजे त असांजे लाइ ॾाढो ख़तरनाकु बि हूंदो आहे असांखे हमेशह साफ़ पाणी ऐं इस्तेमालु करिणो आहे सफ़ा पाणी जे लाइ हुअ त मार्केट में तमामु तरह जूं पाणी साफ़ करण जूं मशीनूं ईंदियूं आहिनि जंहिंजो इस्तेमालु करे असां पाणी साफ़ करे सघंदा आहियूं जे कोई चाहे त पंहिंजे घर में घरेलू तरीक़नि सां बि पाणी साफ़ करे थो सघे हिन जे लाइ ज़रूरी आहे त पाणी खे उनारे करे ऐं कपिड़े मां छाणे करे असां पाणी खे इस्तेमालु कयूं